अजमेर ज़िले जा मुख्य प्राकृतिक संसाधन आहिनि सीमेंट संगमरमर ग्रेनाइट क्वाटर जे अब्रक गोबर गैस इहा प्राकृतिक संसाधन अजमेर खे ॾाढो था प्रफुलित करनि अजमेर छाकाणि की राजस्थान में आहे ऐं राजस्थान में रेगिस्तान ॾाढो आहे इन करे हिते पर्यावरण जी चुनौती जे रूप में सभिनि खां वधीक पाणीअ जो ॾाढो महत्व आहे पाणी हिते घटि आहे असांजे अजमेर में पाणी बिसलपुर मां ईंदो आहे बिसलपुर हिकिड़ी झील आहे उहा अजमेर जे माण्हुनि जी प्यास बुझाए रहंदी आहे पर अजमेर शहर जे ॿाहिरि जेका आहिनि लॻो लॻ में गांव आहिनि उते इहा पाइपलाइन कोन्हे इन करे गांवनि गांवनि में पाणीअ जी ॾाढी कमी आहे इते जी नगर पालिका लॻातारि असांजे अजमेर शहर जी सफ़ाई कंदी रहंदी आहे सुबुह नवे लॻे घर जे ॿाहिरि हिकिड़ी गाॾी ईंदी आहे जंहिंमें असां घर जो कचिरो विझी छॾंदा आहियूं इन करे असांजे अजमेर में सफ़ाई रहंदी आहे अजमेर में जलवायू ॾाढी सुठी आहे छाकाणि त अजमेर चारो तर्फ़ु अरावली पर्वत माला खां घिरियलु आहे इन करे हिते विभिन्न प्रकार जा खनिज बि मिलंदा आहिनि झंगल बि ॾाढा आहिनि ऐं इते माण्हुनि खे सुठो भाॼियूं मिलंदियूं आहिनि सुठा फल उन झंगलनि मां ईंदा आहिनि ऐं माण्हू हुते ॾाढा ई उते जी जलवायू खां ॾाढा माण्हू ख़ुशि आहिनि